شوشل میڈیا میں زیادہ تر میں ان اکاؤنٹس کو فالو کرتی ہوں جو میری تعلیم میں مدد کرتے ہیں جو میرے مذہب سے قریب کرتے ہیں جو میرے رب سے قریب کرتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ شوشل میڈیا سے دور رہوں لیکن یہ بہت مشکل ہے اس لیے میں اپنی پسندیدہ شخصیات کو فالو کرتی ہوں جو میرے مستقبل کی تعمیر میں مدد کر سکیں فوٹو گرافرس میں خاص کر جو مشہور ہیں یا میرے لیے جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان میں ہیں اراتی کمار راؤ ہیں اور راتیکا جی کو ان کی بہترین فوٹوگرافی کی وجہ سے فالو کرتی ہوں ان کی بہترین تصاویر دل کو بھاتے ہیں اور قدرت کی لاجواب تخلیک سے ہمیں روشناس کراتے ہیں